सिमरिया गेल रहिए गाड़ीसे गेल रहिए जल लै बाबाके चढ़बैकेलिए ओहिके बाद झारखण्ड गेल रहिए बाबाधाम जल चढ़बैकेलिए बाबाके हुओँ काफी जाइमे बहुत दिक्कत भेल हमरासभके रस्तामे जाम रोड खराब भीड़ दुनिआके तऽ हमसभ गेली चमथा गेली हन पूजा करैके लिए ओहिकेबाद बासुकीनाथ गेली हुओँ गेलिए बाबाके पूजे करैकेलिए छतरपुर गेली जब हजारो प्रकारके देवता पितर रहथिन हुनकर पूजा पाठ केलिए शीतला माता गेली हुआँ गेलिए रहै पूजे करैकेलिए हरिद्वार गेली हुओँ गेलिए रहै पूजे करैकेलिए हुओँ जाइमे काफी टाइम लागल जाइमे हमरासभके रोडमे जाम गड़ी घोड़ाके चलैमे भी दिक्कत जब शीतला माता गेली हुआँ जाइमे तऽ आओर बुरा हाल भऽ गेल हमरा शीतला मातामे मन्दिरपर घुसैके जगहे नहि आदमी एतेक भीड़ घुसू तऽ घुसू कइसे अन्दर हमसभ फेर कहली बाबाके बाबा एतेक दूरसे अएलिए हँ जल कोना चढ़ैइए तोरा फेर हुआँसे निकलली फेर अयोध्या गेली अयोध्या घाटमे भी हुओँ वएह दशा भऽ गेल हुओँ भीड़ रहै दुनिआके हमरासभके हुओँ दिक्कत ओहिकेबाद फेर मिर्जापुर मन्दिर गेली हुओँ भीड़ काफी रहै हुआँ तऽ आओर बुरा हाल रहै हमरासभके तऽ बुझिऔ पसीनासे देह हाथ सब भीग गेलै भीड़ जानसे फाजिल रहै तैओमे पूजा कऽ लेली पूजा कएलाके बाद हमेसभ अएली मगर आओर शरीरके हालत खराब कऽ देलक हमरासभके आबै जाइमे ओकरबाद फेर तारापीठ गेली तारोपीठमे भी हुआँ तऽ बाबाधामसे निकलली आओर तारापीठकेलिए तऽ पूरा रस्तामे जामे रहै जाममे बैठल बैठल बैठल बैठल तीनसे साढ़े तीन चारि घण्टा हमसभ गाड़ीमे बैठली तब जाके जाममेसे जब निकलली तब शाममे जाके पहुँचली वहाँ बासुकीनाथ ओहो मन्दिर बड़ा भयङ्कर हइ ठीक छै तऽ